हाँ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है पहले की पहले हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं थी पानी की सुविधा नहीं थी भिन्न प्रकार की समस्या थी लाइन लाइट नहीं थी आज हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का विकास हुआ जैसे कि आज हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा पहले के समय में सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ख़ास कर के बिजली की बिजली नहीं मिलती थी आज हमारे क्षेत्र में बिजली की सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई आज घरों घरों में बल्ब जल रहा है जैसे कि मोदी जी बोले थे हम घर घर बिजली पहुँचाएंगे घर घर जल पहुँचाएंगे आज कही ना कही तक यह सफल हुआ है यह बात सफल हुआ है आज हमारे क्षेत्र में पानी बिजली की सुविधा आसानी से प्राप्त हो रही है हमें हाँ हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मदद हुई है जैसे कि मोदी जी बताएँ है कि आपके क्षेत्र में विकास होना विकास उआ हमारे क्षेत्र में रोड बना है हमारे क्षेत्र में क्षेत्र में लाइट भी लगी है विभिन्न चौक चौराहे पर विभिन्न प्रकार की लाइट भी लगी है लाइट लगी है उसमें बल्ब भी लगा है और जलता भी है हमारे क्षेत्र आज एक पुर हमारा गाँव ख़ास कर के आज पुरे एक रूलर एरिया से अर्बन एरिया की तरह लग रहा है आज हमारे शहरी क्षेत्र आज हमारा गाँव शहरी शहर के जैसा लग रहा है हमारे गाँव में बहुत बड़ा विकास हुआ है हमारे गाँव आज गाँव ही नहीं आज हमारे गाँव में पिंक सिटी हमारे गाँव की पिंक सिटी नाम रखा गया है हमारा गाँव एक रात को ऐसा जगमगाता है जैसे जुगनू जगमता जगमगा रहा है जुगनू जैसे जगमा मगा रहा है वैसे हमारा आज गाँव जगमगा रहा है हमारे गाँव में के सड़को बहुत बड़ा विकास हुआ है हमारे गाँव में नाले का विकास नाले का विकास हुआ है विभिन्न प्रकार के पुल बने हैं जिससे हमें आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा महसूस होती है आज हमारे क्षेत्र में विभिन्न परकार के नाले नालियाँ नदियाँ का भी प्रवाह हुआ है जिसके कारण हम अपना जीवन अच्छे से व्यतित कर रहे हैं हमारा समुदाय एक ग्रामीण है हम ग्रामीण क्षेत्र में आज पोखर खुनवा खूनवाया हुआ है जिसके कारण हमारा ग्रामीण जीवन का बहुत बड़ा विकास हुआ है आज आज शहर से अच्छा हमारा गाँव लगता है आज गाँव में विभिन्न प्रकार की मतलब गाँव में विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी रहते हैं जिससे हमें कभी भी कष्ट नहीं महसूस होता है हम बिहार राज्य में आज बिहार राज्य में बहुत बड़ा विकास हुआ है ख़ास कर के बिहार राज्य में पहले बहुत बड़ी समस्या थी पढ़ाई की समस्या थी जल की लाइट्स नहीं थी गाँव में बे ये सब की बहुत बड़ी जो है जिसके कारण हमारा बिहार पिछड़ते जा रहा रहा था लेकिन आज हमारा बिहार बिहार से कोई हाथ भी नहीं मिला सकता है सच में कहा गया है एक बिहारी सौ पर भारी आज बिहार ही नहीं बिहार के साथ साथ हमारे गाँव इतना डबलमेंट हुआ है कि आज आप बत हम पहले भी कह चुके हैं हमारा गाँव पहले के मुताबिक़ बहुत विकास हुआ अगर आप हमारे गाँव में आइए आपको हमारा गाँव जगमगाता हुआ जुगनू की तरह चिक बूक करता हुआ आपको नज़र आएगा हमारा गाँव नहीं हमारा आज बहुत बड़ा समाज स्थापित हुआ है